हँ जब हम छोट रहियै तऽ जब खाना खाइत रहिऐ तऽ जब हम खाना खैऐ अपन हाथसँ अपन भोजनके जब मुँहके तरफ ले के जैऐ आ जीभ बाहर भए जाइत रहै तऽ कनी हमर मम्मी जीहेमे मारै कहै ईसब तऽ एकदम गलत गलत आदत छै जी निकाल करके नहि खाना चाही जी निकालके खाए से अपन बूढ़ा बुजुर्ग पे गलत प्रभाव पड़ैत छै से हमरा बड़ा खराब लगैए हमरा जे हमरा जे हमरा नीक लगैए हम तऽ वैसेही खाइए हमरा नीक लगै रहै की जीभ बाहर करके खाउ तऽ हम खाइ छलियै लेकिन हमर घरमे हमर माँके ई सब अच्छा नहि लगै रहै फिर हमरा एकटा एकटा रहै की हम जब खैयै तऽ हमर पैर आगु भए जाइ रहै से हमर माँ ओकरोमे डाँटै कि पैर आगे करके नही खाना चाहिए पैर आगे करके खायसँ अपन माय बापके तकलीफ होइ छै तऽ ईसब अन्धविश्वास रहै आ लेकिन जहिसँ जइसे हमलोग बड़ा होलियै त ईसब हमलोग के हिसाबसँ अन्धविशवास रहै लेकिन कुछ चीजके हमलोगोके पालन करना चाहिए जेकरा हमलोग मैनर्स आओर तरीका बोलै छियै बैठके हमलोग के अगर हमलोग धरती पर बैठके खा रहल छियै तऽ हमलोगके पालथी मारके आओर सीधा होके अच्छे से भोजन करना चाहिए ठीक छै पानि जैसे हमलोग अगर खाना खाए रहल छियै तऽ हमलोगोको अक्सर पानिके ग्लास साथमे रखना चाही की केकरो हिचकी भए गेल केकरो गलामे खाना फसि गेल तऽ पानि अपन लेके पिलहुँ तऽ ताकि गलामे कोइ समस्या ना होइ ना गलामे खाना अटकै तऽ खाना अगर लेके बैसै छी अहाँसब तऽ पानि लेके बैसु आ पालथी मारके खाएब तऽ एकर दोगो रीजन छै एक तऽ साइंसके तरफसँ देखल जाए तऽ पालथी मारके खाएसँ भोजन पचयमे बहुत मदद भए जाइत छै ठीक छै अगर अहाँ सब इएह सब नही मानै छियै ठीक छै अगर कोइ अन्धविश्वास या कोइ भी इएह सब चीज नहि मानै छै तऽ अहाँ ओसब मत मानु अहाँ मानु साइंसके चुकी आजके जमानामे सब साइंस मानै छै हम भी कहै छी अहुँसब सब सब साइंस मानु अगर पुराने ज़मानेके लोग किछु कहिके गेल छै की एहिसँ नही खाना चाहिए वैसे बैठके नही खाना चाहिए तऽ ओ लोग तऽ अन्धविश्वास मानके चलल छै आ ओ लोगके अपन विश्वाश छै लेकिन ओकर दो नजरिया छै ओकर एक नजरिया साइंस भी छै की हमलोग जैसे पानि पियै छियै कभी कभी हमलोगोको बहुत जोर से प्यास लगै छै तऽ हमलोग खड़ा भए जाइ छियै आ पानी पी लए छियै खड़ा भएके कभी पानि नही पीना चाहिए हमलोगके बूढ़ा पुरान भी कहल छै की पानी खड़ा होके पानी पियै से दुश्मन खड़ा होइत छै लेकिन हमलोगोको ओ लोग ई कहल छै लेकिन आजके अगर हम साइंसके दौड़मे देखियै तऽ खड़ा होइके पानि पियैसे पेटमे समस्या भए जाइ छै ईसलिए हमेशा लोककेँ बैठके पानि पीना चाहिए तीन साँसमे पानि पीना चाहिए आओर बैठके पानि पीना चाहिए खड़ा होके पानि पियै से अपन पेटके समस्या होइ छै तऽ हर चीजके दो दो पहलु छै हर सिक्के का दो पहलु हर चीजके दो पहलु छै एक भए गेल नेगेटिव चीज एक भए गेल पॉजिटिव चीज तऽ अगर अहाँ अन्धविश्वास लेके चलै छियै तऽआजके समयमे लोग अन्धविश्वासके फॉलो नहि करै छै आओर करना भी नहि छै लेकिन आजके समयमे लोग साइंस लेके चलै छै तऽ साइंस लेके ही चलु आओर आजके समयमे अहाँसब जैसेकी भए गेल पालथी मारके बैसके खाउ आजके समयमे डाइनिंग टेबुल भए गेल छै तऽ डाइनिंग टेबुल पे ही बैसके खाउ पानि लेके खाउ खाएसँ पहले अहाँ हाथके अच्छे से धो लु तब खाउ आओर सही से खाउ जैसेकी हम अहाँके बतेलहुँ इएह सब कहै छै धन्यवाद